میری سب سے بڑی طاقت میرے ماں باپ ہے جن کی وجہ سے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہوں جو ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آج میں اس مقام پر ہوں تو صرف اپنے ماں باپ اور بھائی بہن کی وجہ سے جو ہر مجھے آگے بڑھنے میں مدد کر رہے ہیں میرے ماں باپ جو کہ بچپن سے میرا ساتھ دے رہے ہیں جب سے میں اسکول جانے لگی ہر میرے ہر امتحان میں میرے ساتھ بیٹھتے مجھے پڑھاتے سمجھاتے الگ الگ اس کے فائدہ بتاتے پڑھائی میں کتنے فائدے ہے یہ ساری باتیں مجھے سمجھاتے تا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکوں مجھے اچّھے سے زندگی کے زندگی میں اچھے مقام پر پہنچ سکوں آگے جا کے اسی لیے مجھے اچھی طرح سے آگے بڑھا کر میرا ساتھ نبھاتے اور میرے ماں باپ کے ساتھ میرے بھائی بہن ہیں جو کہ اس میں برابر شامل ہے وہ نہ کہ صرف میرا ساتھ دیتے بلکہ میرا گھرے گھرے گھریلو کاموں میں بھی میرا ساتھ نبھاتے میری بہن میرے حصے کے سارے کام کر دیتی اور میرا بھائی مجھے امتحانوں میں اپنے ساتھ لے جاتا لے کر آتا میرے ساتھ بیٹھتا جب تک میں امتحان لکھ کر نہ آ جاؤں چاہے کتننی بھی دیر ہو جائے دو گھنٹے تین گھنٹے پانچ گھنٹے وہ میرے ساتھ ہی بیٹھا رہتا بچپن سے میرے ماں باپ ہر امتحان میں میرے ساتھ ہی چلتے جب تک میرا امتحان مکمل نہیں ہو جاتا وہ میرے ساتھ اسکول میں کالج میں بیٹھتے میرا انتظار کرتے اور پھر ہم ساتھ ہی واپس آ جاتے جب جب امتحان کے نتائج آتے مجھ سے زیادہ وہ وہی سوچتے رہتے اور خوش ہوتے یہ میرا گھر میرے گھر والے ہی میری سب سے بڑی طاقت ہے اور میری تعلیم کو آگے بڑھانے میں میرے حصہ دار بھی ہے آج اگر میں اس مقام پر ہوں تو اپنے گھر والوں کی وجہ سے ہوں جنہوں نے مجھے آج مکمّل ایک اچھا اور کامل انسان بنایا اور دنیا سے دنیا کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل بنایا ہر قدم پہ میرا حوصلہ بڑھایا میرا ساتھ نبھایا یہاں تک کہ دنیا سے لڑنا سکھایا میں جب بھی ڈر جاتی تو میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے جب میں امتحان میں گھبرا جاتی تو ہمت بن کر میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے جب میں ڈر کر بیٹھ جاتی تو مجھے اچھی نصیحت دے کر سمجھاتے اور تو اور میرے بھائی بہن بھی میرا برابر ساتھ نبھاتے اور مجھے سمجھاتے یہ تو ہو گئی میری طاقت ہر کسی کی طاقت ان کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں ہر گھر میں جن کے گھروں میں ماں باپ ہوتے ہے ان کے بچے اگر اپنے ماں باپ کی بات سن کر آگے بڑھے تو وہ بّچے زندگی میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں اسی لیے ہر بچے کو اپنے ماں باپ کی بات ماننی چاہیے تا کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے جو بّچے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے وہ کبھی آگے نہیں بڑھتے بیچ راستے میں رک جاتے اور پھر پیچھے چلے جاتے وہ سوچتے رہتے کہ ہم کیوں آگے نہیں بڑھ رہے یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے ایسا کیا غلط کیا جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں پیچھے رہ گیے اسی لیے ہمیں ہمیشہ اپنے ماں باپ کی بات سننی چاہیے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے ماں باپ ہمیں صحیح راستہ دکھاتے ہیں ان کی دکھائے راستے پر چلیں گے تو آگے بڑھیں گے نہیں تو زندگی میں پیچھے رہ جائیں گے چلیے یہ تو ہو گئی تعلیم کی باتیں اور میری طاقت کی باتیں آپ آئیے میں آپ لوگوں کو اپنی کمزوریاں بتاؤں میری سب سے بڑی کمزوری ہے میرا ڈر میری گھبراہٹ اگر میں چار پانچ لوگوں کو ایک ساتھ دیکھتی ہوں یا پھر کسی بڑے ٹیچر کو دیکھ لیتی ہوں تو جلدی گھبرا جاتی ہوں سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان سے کیا بات کروں کیسے بات کروں اگر میں کچھ غلط بول دوں گی تو کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے جب بھی میں اکیلی باہر جاتی ہوں تو دیکھ کر ڈر جاتی ہوں باہر والے اگر کوئی زیادہ لوگ وہاں رہیں تو بھی ڈر کر گھبرا جاتی ہوں میں کبھی اکیلی نہیں جا پاتی کیونکہ اکیلی جانے سے بھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے اور یہ میری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ میں چار اگر چار پانچ لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ لوں تو میں گھبرا کر واپس آ جا تی ہوں یہاں تک کہ اسکول میں بھی جب کوئی ٹیچر مجھ سے کوئی سوال پوچھتی ہے تو میں گھبراہٹ میں اس کا غلط جواب دے دیتی ہوں جب کہ مجھے صحیح جواب پتہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی گھبراہٹ اور ڈر کے کارن میں غلط جواب ہی دے دیتی ہوں تو یہ میری سب سے کمزور بڑی کمزوری رہی ہے آج تک کی میری زندگی میں ایک ہی کمزوری ہے جو کہ میرا ڈر ہے اگر میں اس ڈر کو مٹانا چاہوں مٹا دوں تو میری زندگی میں کوئی کمزوری نہیں رہے گی نہیں رہے گی